स्थानीय नियमके अनुपालनमे मुर्गीके रखावके लेल की की आवश्यकता अछि अहाँ चिकेन ऑपरेशित आ विस्तार प्रबन्धन आ निपटारा कोना करैत छी स्थानीय नियमके अनुसार मुर्गीके रखबाक लेल मुर्गीके रखबाक लेल एगो हॉल बनाएल जाइत छै जाहि हॉलमे मुर्गीके जाली नुमा घर बनाएल जाइ छै आओर ओहिमे मुर्गीके रख रखाव कयल जाइत छै आओर ओकर ओहिमे चारा खुआएल जाइत छै ओहिमे भूसी लगाएल जाइत छै ओकर बाद ओकर साफ सफाइ कयल जाइत छै आओर साफ सुथरा राखल जाइत छै दाना चारा पानि सबकिछु ओहिमे देल जाइत छै ओकर जे छै देखभालके लेल समय समय परमे दबाइ देल जाइत छै दबाइ छिड़काव कयल जाइत छै हँ ओकर देखभाल कयल जाइत छै पानि पीएल जाइत छै तकर बाद जे छै घर शके साफ सुथरा करू बच्चाके देखभाल करू आओर इएह सब कयल जाइत छै जाहिम सँ कोनो कीटनाशक ओहि पर मे हमला नहि कऽ देरक्षित रखबाक लेल ओकर साफ सफाइ बड़ जरूरी छै